बर' रावा चीन' तिब्बेति बार्मि रावनि मोनसे गेदेर दालाइ बे रावा जोंनि आसाम हादाबसायाव मोनसे सिनायथि जानाय मोनसे राव दिनै बे रावनिनो आंबो सासे सुबुं बे रावनि सासे सुबुं हिसाबै आं दिनै बे रावजों गावखौनो सिनायथि होनो हादों आरो बे रावनि थागिदायावनो आं दिनै हाबा मावनानै दङ बुंनो थाङोब्ला बर' राव बे रावा आं सासे सुबुं हिसाबै बेयो आंनि बिमा राव हिसाबै बेयो आंनि सायावहाय मोनसे गोग्गानाय लाबोदों जायनि खार'नाव आं दिनै बे रावखौ एंगारनानै गुबुन राव खौ रायज्लायनायाव इसेब्लाबो असुबिदा मोनो